ہیلو آج صبح میں نے اپنے سسرالی رشتہ دار كے یہاں بارہ بنكی جانے كے لیے ٹیكسی آن لائن بک كیا تھا اور میں ٹیكسی كو صبح سات بجے بک كیا تھا اور ٹیكسی پہنچانے كا ٹائم دکھ اس میں دكھا رہا تھا كہ آٹھ بجے تک ہر حال میں پہنچ جائے گی لیكن میں آٹھ بجے سے لے كر كے ساڑھے نو بج گئے ہیں اور ابھی تک كہ میں انتظار كر رہا ہوں ابھی تک آپ كی ٹیكسی كیوں نہیں آئی اس ٹیكسی كے ٹائم پر نہ پہنچنے كے وجہ سے میرا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے میرے رشتہ دار مجھے فون كر كے پوچھ رہے ہیں وہاں ایک بہت اچھا میرا فیسٹیول چل رہا تھا جس كی وجہ سے مجھے ٹائم پر پہنچنا تھا لیكن آپ كو لوگوں كی یہ نا اہلی كی وجہ سے میرا تاخیر ہو گیا اور میرا ایک بہت اچھا پروگرام چھوٹ گیا ہے اب اس بات كی ذمہ داری كون ہے كون ہے اگر آپ كو ٹیكسی بک نہیں كرنا تھا تو آپ پہلے بتا دیتے اگر ٹائم پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے تو آپ كو پہلے بتانا چاہیے تھا لیكن آپ نے بتایا بھی نہیں اور تاخیر كردی اب اس كا جو میرا نقصان ہوا ہے میرا وقت ضائع ہوا ہے اس كا ذمہ دار كون ہے میں آدھے گھنٹے سے میرے ڈیڑھ گھنٹے سے تقریباً آپ كا ٹیكسی كا انتظار كر رہا ہوں